जयपुर जिले में मनोरंजन और अन्य गतिविधियों के लिए बहुत से विकल्प उपलब्ध हैं मेरे आस पास सवाई मान सिंह स्टेडियम रामनिवास बाग पुलिस वन स्मारक मैदान जलधारा जैसे मनोरंजक और घूमने की जगह हैं और इसके साथ एक खेलने की भी जगह है मैं और मेरे मित्रों के साथ अगर घुमने जाऊँ तो यहाँ पर सिनेपोलिस सिनेमा और टाइटन मॉल जैसे दिग्गद उपलब्ध हैं बहुत से ऐसे विकल्प हैं जहाँ पर प्रवेश के लिए टिकट लगता है और कुछ ऐसे हैं जो पूरी तरह फ्री है स्मारक के अंदर कोई टिकट नहीं लगता रामनिवास बाग के अंदर टिकट लगता है और सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर में भी हमारा टिकट लगता है और बाकि दूसरे विकल्पों के अंदर बस केवल पार्किंग के लिए आपको बस पैसा देना पड़ता है बाकि दूसरी गतिविधियों के लिए आप को कोई पैसा खर्च नही करना पड़ता